हेलो माछवला चचा बोलै छियै कहलियै की हम मुजफ्फरेपुर जिलाँ बोलै छी तुलसी पञ्चायतसँ हमरा माछ लेबैके रहलै रहै कोन माछ छै यानि बढ़िआँ माछ जे रोहू कतला ई सभ की रेट चलै छै हूँ नहि तऽ नहि तऽ माछ बतेबै ने माछ पोखरके माछ छै कि नदीके छै जे बूढ़ी गण्डक ई सभ छै ओहिमेके माछ छै या पोखरमेके है कहाँके माछ मराइ छै पोखरिके

ओ रोहूके की रेट रखले छियै दू सए पचास जैसे कि हमरा यानि शादी ब्याहके लेल यानि शादी ब्याहमे भोज करबाके लेल हमरा किछु जादा माछ चाही तऽ एकग अहाँ अहाँ रेटके रेटसँ अगर बतला देबै तऽ अहींसँ ले ले लेल जेतै

जे पचास पचाससँ साठि के जी तक ले लेल जेतै हूँ नहि जे माछ जे हेबाके चाही ने एकदम बढ़िआँ फ्रेश माछ माछ होइके चाहिय जे शिकायत नहि शिकायतके शिकायतके यानि कि जे एतै दूसरा गाँवके लोक यानि कि जे देखतै कहै कि माछ बहुत बढ़िआँ रहलै रहै एसन कुछ यानि एकदम ताजा माछ देबै अभी यानि जिन जिन्दे छै आजे मरायल छै माछ आज ही पानिमे नहि जे रेट चलैत हेतै मण्डीमे उ रेट अहाँके मिल जायत अढ़ाइ सएमे कम तऽ हम बुकिंग कर सकलियै छी ने कि हँ इतना बुकिंग हमरा ई जगहपर पहुँचबा देबै माछ ठीक है